یس گڈ مارننگ سر یس سر سر مجھے ٹاٹا کی وہ آپ شو روم سے بات کر رہے ہیں کار شو روم سے سر مجھے ٹاٹا نیکسن کی کار چاہیے

سر مجھے تو سی این جی میں چاہیے جی سر مجھے کلر تو بلیک چاہیے جی سر

جی ساری چیزیں کرائیں گے سر انشورنس بھی کرائیں گے اس کا نہیں سیون سیٹر چاہیے سر کیونکہ فیملی زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے سیون سیٹر وہ چاہیے اپنے کو

جی جی سر کتنی مہنگی پڑ جائے گی سر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں سر مہنگی چلے گی اپنے کو جی سر یہ کب تک مل جائے گی جی سر جی جی جی سر اس کا سروسز کا مطلب کیا رہے گا سروسز یہ کمپنی کی طرف سے رہے گی کتنی سروسز فری رہیں گی

جی جی جی سر جی سر اوکے جی جی جی اٹس اوکے سر تھینک یو سر جی جی جی اٹس اوکے سر سر یہ آپ کا شو روم کب تک کھلا رہتا ہے ٹائمنگ کیا کیا رہے گی اٹس اوکے سر سر اس کے علاوہ ہم کسی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں آپ کا کانٹیکٹ نمبر مطلب ہوگا تو کیا واٹسپ مل سکتا ہے جی اٹس اوکے سر